असां पंहिंजे घर जे आसे पासे जे इलाकण खे साफ़ु सुथिरो रखण लाइ सभीनि खां पहिरीं पंहिंजे घर खे साफ़ु रखंदासीं ऐं पंहिंजे घर जो किन किचिरो पंहिंजे घर जे ॿाहिरि न फेकंदासीं अॼु काल्ह सरकार कचिरे वारी गाॾी मोकिले रहे थी हुन में घर जो किचिरो फिटी करिणो खपे घर जे ॿाहिरि जेके नालियूं आहिनि हुन खे साफ़़ु सथिरो रखिणो खपजे पंहिंजे मौले जे पार्शद खे चई पंहिंजे घर जे ॿाहिरि सड़िकुनि खे साफु कराइणो खपजे हर हिकु इलाइक़े में हिकु हिकु कुड़ेदान हुजिणो खपिजे ताकी सॼो कजिरो हुन में विझी रखणु रखिजे ऐं पंहिंजो घर जे आस पास मखियूं मच्छर न अचनि ऐं न ई बीमारियूं थियनि जीअं मात्मागांधी सफ़ाई कार्यक्रम हलायो हुओ हुन तरीक़े जा असांखे बि अभीयान हलाइण खपिजनि ऐं शहर खे साफु सुथिरो रखण में पंहिंजो योगदान ॾियणो खपजे